हैलो देवराज जिम से बात कर रहे हैं आ हैलो सर मुझे कुछ न्यूट्रिशन के लिए कुछ चाहिए था और मुझे जिम भी जॉइन करना है सर जी तो तो सर मेरी एज अभी ट्वेटी एट ईयर है और सर मुझे थोड़ा सा न्यूट्रिशन के लिए चाहिए था सर मैं क्या मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा सा क्या है कि कुछ अनफिट सा फील कर रहा हूँ अपने आप में और जो है ना की मुझे बिल्कुल बॉडी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हाँ आ नहीं सर मैं वह क्या काफ़ी कम टाइम गया हूँ कुछ कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैंने छोड़ दी थी जिम बट मैं आ हाँ सर न्यूट्रिशन लिया था मैंने म जो आता है एंडोरा मास वगैरह का किया था मैंने बट उसमें मुझे साइड इफेक्ट और हुआ है सर फ़ायदा तो नहीं हुआ तो सर आप मुझे बताईए कुछ सजेस्ट करिए कि मुझे क्या न्यूट्रिशन के लिए क्या लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा बॉडी मेरी बूट हो जी सर जी सर सोयाबीन जी हाँ हाँ जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो सर यह कितने दिन मुझे करना पड़ेगा जी जी अच्छा जी अच्छा तो तो सर यह दिन में कितनी बार ले सकता हूँ मैं मॉर्निंग में एक बार उस अच्छा सुबह खाली पेट और उसके बाद जब लौट कर जिम जिम करके जब लौट कर आऊँगा तो उसके बाद फिर कुछ अच्छा सर फ्रूट का सेवन करना है हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर फिर मैं कल सुबह आता हूँ और बाकी जो ऑनलाइन प्रोसेस है आपकी जो भी फॉर्म की प्रोसेस मैं कल सुबह कर जाऊँगा ठीक ठीक है सर